हमर इलाकामे प्रायः बहुत बेर खेलक आयोजन होइत अछि जेना कबड्डी बैडमिंटन वॉलीबॉल फुटबॉल आदिसभके आयोजन होइत प्रायः होइत रहैए आ कॉलेज कॉलेजक परिसरमे अथवा कोनो खाली क्षेत्रमे एकरसभके आयोजन होइत रहैए आ जखनहि एकर आयोजन होयत खेल होयत तऽ हिंसाक भेनाइ लाजिमी छै आ एकरा रोकबाक लेल प्रावधान अछि जेना जकरा द्वारा आयोजन करा कराओल गेल ओ खेल होइसँ पहिने थाना प्रभारीकेँ कहि देने रहैत छथि हुनकर सम्पर्कमे रहैत छथि आ यदि कोनो खेलाड़ीके द्वारा कोनो हिंसात्मक चीज भेल तऽ ओकरापर जुर्मानाके सेहो प्रावधान रहैत छै आ सरकार द्वारा सेहो सरकार सेहो प्रयासरत अछि सरकार सेहो प्रायः ई हिंसात्मक चीज नहि हुअए तकरा रोकयके सरकारो प्रायः कोशिश करैत छथि